जोंनि एरियाआवथ' मिडियाआव इसेबां माने थोजासे जायगा मोनाखै रावबो सुबुंफोरानो इसेबां माने गोनांथि एबा गोनां होननानै सानाखै आरो बैसोर मिडियानि सुबुंफोराबो इसेबां माने सान्स एबा जायगा होआ जेरै गोबां रादाब एबा निउस मिडियाआ गैया बिसोरो थानां जेरै फुटबल गेलेनाय मानाय बेफोरनि निउस होनांगौनि रादाबफोरा गैया आरो बबेयावबा मोनसे जाब्र'बथाय जायोब्लाबो बेखौ होनांगौमोन बेफोरनि सान्सफोरखौ मोनाखै आरो जेरै जेरै सोरबा माखौबा हाबा जाखानाय एबा हाबा जाखानाय हौवा एबा हिनजावफोराबो दस्रा हौवा एबा माबा लानानै खारनाङोमोन बेफोरबायदि माबाखौबो मिडियाआव होनांगौमोन बेफोरबो जोंनि जायगायाव खाबु मोनाखै एबा मिडियाआव होनो मोनाखै बेफोरखौ होनांगौमोन मिडियाआव जोंनि जायगानिफ्राय रादाबफोरा थोजासे जायगा मोनदों होनना बुंनो हायो मानोना दानि जुगाव मबाइल एबा कम्पिउटारनि डिजिटेल जुगाव गासैबो फेसबुक युटुब इनस्टाग्राम टुविटार बायदिफोराव आपल'ड होनानै बैफोर मिडियासिम सहैयो आरो कन्टेक्ट लानानै रायज्लायहरनानै बैफोरखौ जों सुबुंफोराबो हेफाजाब होनो हायो जायनि थाखाय मिडियानि हेफाजाब होनो हायो आरो बेयो जों सुबुंफोरनि खामानिखा बेयो गावबागाव खामानि बेयो नों आं होनलायनायनि खामानि नङा बेखौ जों गासैबो सुबुंफोरानो खौसे जानानै मावलायनो हायो